हैलो अंजी आं फुल्ल बेचा नी होनी गुट्टै दा फुल्ल साढ़े कोल गुलाब दा फुल्ल साढ़े कोल कमल फुल्ल साढ़े कोल तुसें केह्ड़ा चाहिदा सौ रपेआ किलो ते गुट्टै दा दौ सौ रपेआ कमल पंज सौ रपेआ आं सद्धी सकना ठीक ऐ आं कदूं चाहिदे तुसें ठीक ऐ पुज्जी जाङन शिवरात्री पर तुसें गी ठीक ऐ मंगवाई देगे ठीक ऐ